गोदान फालांगि खालामनायाव राङा गोबां थांब्लाबो आखाइयाव एसेब्लाबो जमा थानाया गोनां मोनसे आबाद मावनो थाखाय हमनानैला जेरै माइ आबाद

नै एबा थाम बिगा माइ आबाद मावनो थाखाय गिबि खेब हाखौ एवगोर नांगोन एवगोरनायनि थाखाय दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला

बै समानि बायदि मोसौनि नांगालजों हालएवनाय समा गैलिया दानि दिनाव बुंनो थाङोब्ला बे मोसौजों हालएवनानै माइ गायनाया हानायाबो गोरलै बाथ्रा नंला गोबां गोब्राबसै बिनिखायनो सुबुङा दिनै मोसौनि हाल एवनायजों माइ गायनायखौ जानगाराव दोननो गोनां जादों आरो बिनि जायगायाव मोसौ हालएवनायनि जाययगायाव दिनै ट्रेक्टर ट्रेक्टर बेखौ दिनै बाहायनायनि गोनांथि जाना फैदों मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव

मोसौजों हालएवनानै आबाद मावनांगौब्ला गोरलै नंला दिनै दं गोदान आदब गोदान खान्थि दिनै बेखौ बाहायनानै दिनै आबाद मावनाय जायो जाय आबाद मावनायाव गोबां नङाब्लाबो आखाइआव थोजासे गायाब्लाबो दिनै एसे फैसानि गोनांथि जानानै फैयो मानो होनोब्ला दिनै ट्रेक्टर एवनो थाखाय दिनैनो रांनि खरस नांखागोन बिनि उनाव जोङो माइ गायनो थाखाय

सासे सानैनि सुबुं सुबुंजों माइ गायनाया जाथावना नङा बेनि थाखाय जों गोबां सुबुंनि गोनांथि जागोन माइ गायनायनिफ्राय लानानै खोथिया फुनाय जों बेयाव गोबां मानसिनि गोनांथि जायो बेव जोंहा गोबां खरस थाङो बुंनो थाङोब्ला माइ आबाद जोंनि ओनसोलाव गोबां सोलिजासिननाय बुंनो थाङोब्ला आसामावनो जोंनि आबादा गाहाय आबादा जाबाय माइ माइखौनो आबाद खालामनानै गोबां जोंनि बे आसाम रायजोआव थानाय सुबुंफोरा आबादखौनो माइखौनो आबाद गाहाय होननानै गनायसोना लानाय जादों मानो होनोब्ला जोंनि सिगांनिफ्रायनो आगुनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे आबादा दिनै जोंनियाव अनहोजासिम आरो बोजबनानै लाजानाय आबाद बे माइ आबादा जोंनि न'खर खुंनाय जिउ राहा दानाय बिबायदि बिथिङाव मदद होफैदों

न'खर सोलिलांनायाव गोबां खाबु होबोदों जोङो आबादनि खोथा बुङोब्ला आबाद मावनाया खम सम खरसजों जानाय बेबायदिनो नुबोद्रायाखै जोंनि मोनदांथियाव दिनै फालांगि खालामनो थाखाय रांखावरि गारगोरनांगौ जायो रांखावरि गारगोराब्ला दिनै आबादखौ दिनै दिखांनायाव गोब्राब जायो जोंनो आबाद मावनायाव बायदि बिथिंफ्रायनो जगार नांगौ जायो जाय जगारा जोंनि थाखाय दिनहुनना लानो गोनां आबाद माइ आबाद मावोब्ला नोङो दिनै अखा अखानि दै बे दंगनि दैखौ माब्लाबा मोनाबो जानो हागौ जायनि जावनाव जोङो बिनि थाखाय बरिं खुरनानै मेचिननि खाबु होननांगौ जायो नङाब्ला जोंनि मोननो गोनां जाय आबाद जाफुंसार खालामनायाव जोंहा

मदद एबा खाबुनिफ्राय जानगारना थानांगौनि गोनां जानो हागौ बेनि थाखाय जोंबो गासिबो सुबिदाफोरखौ लोगोआव दोननांगौ जायो बिनि थाखायनो जोङो सानना लानो हायो आबाद मावनायाव रांनि गोनांथि दङ बा रांखौ जोङो आखाइआव दोनथुमनानै आबाद मावनायाव जोंनो आगान होनो हागोन नङाब्ला जोङो रांनि मुगा आबाद मावनायाव मावनाया एसे गोब्राब एबा आबाद दिखांनायाव गोब्राब जायो बिनि थाखायनो जोङो आबाद मावनायाव रांखान्थिनि गोनांथि जागोन जाय बेखौ आंनि मोनदांथियाव बुजियो